आतां हालींच हांवें जो बूक वाचला तो म्हणजे रिच डॅड आनी पुवर डॅड हातूंत भितर खऱ्यांनीच एक स्टोरी जी हे आसा जे तें पद्दतीन तें व्याकरण तेजे केल्ले आसा तें खऱ्यांनीच बरें आसा एक डीप तातूंत टॉट्स आसा डीप तातून हें आसा तें बूक सगळ्यांनी वाचचो आनी तें मेन म्हणजे हातून जे तुज्या इम्पॅक्ट जाता तो म्हणजे हातून आपलो डेड आनी आपल्या फ्रेंडाचे डॅडाची स्टोरी आसा ते दोगूय वेगवेगळ्या पद्दतीन कशे एक रीच आनी एक पुवर आशिल्ल्या कारणान ते कशे हे डिफरंट वे लायफस्टायल ते जगता हाची एक डीप स्टोरी आसा आनी ती वाचल्यान एक खुबशे असर तुजेर हांगा पडटा म्हणजे वेद्य पद्दतीन आनी ह्या तशेंच हे बुकाचे हितून हांव पळयतां की एक वेगळी हितून उदाहरणां दिवन ह्या बुकाची एक हास्यत अशी की एक वेगवेगळे उदाहरण तें टचिंग जाता तुका तो हातून ते एक्सप्लेन करता स्टोरी जी फुडें वता ती ह्या बारीक सारीक जी एग्जाम्पल्स तो दिवून तें सेट करता आनी एक एक ट्रू हे कशें पिक्चर तुज्या मुखार त्या बुका वरवी दवरता तशें बुकाचें खासियत हीच आसा की एक म्हजो डॅड आनी म्हज्या फ्रेंडाच्या डॅडाची ही ज्यो लेखक आपलें व्याकरण ह्या हितून करता तें सुंदर आनी लेखित अशें तें बेस्ट सुंदर अशें तें शब्दांनी तो तें प्रेजेंट करूंक पावता